बिसनेस म्हटल्यार ल्हान हो उद्योग सुरू करपाक बायलांक शक्य नासलें म्हटल्यार आतां सॅल्फ हॅल्प ग्रुप जाले महिला मंडळां जालीं आनी एकट्याक शक्य ना म्हणुन पाच धा बायलां एकी कडेन येवन ती सगळीं जाणा त्यो वस्तु तयार करतात तेंकाय बी सोंपें पडटा ते तेंकां खाणां करून तरेतरेची ती दितात घरांत सर्वीस करपी बायलां आसतात आता तेंकां तें कांयच करूंक मेळना ती कितलीं म्हणुन कामां करून येतली आनी ते आदली खाणां ही त करतली म्हणून हे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा न्हय ये बायलो सगळ्यो मेळोन ती खाणां तयार करतात बॉल करतात सान्ना करतात दोदोल करतात बिबींक करतात पुरण पोळी करतात श्रीखंड हें शिरवळ्यो करतात मागीर साठ करतात स लाडु करतात कापां करतात चकऱ्यो करतात सगळे यो करतात ते शिवाय आपल्या घरा भोंवतणी नाल्ल बी चड आसात जाल्यार नाल्ल काडुन सुकोवन तेचें खोबरेल तेल तयार करतात ते विकतात मसाले करतात पापड करतात लोणचीं करतात हालवे करतात लोणचीं सगळे तरेची करतात गोड तिखट कारल्याचे कारात्याचे तेंडल्याचें अशी लोणचीं तरेतरेचीं करतात थोडीं बायलां शिवण करतात ल्हान भुरग्यांनचे कपडे ल्हान भुरग्यांक ज ज जल्मल्ल्या भुरग्याक घालपाक लंगोटी झबलीं कान टोपरीं सगळे तयार करून गोयडे माणे सगळे करून तीं आप आपले स्टॉल घालून थंयसर केन्नाय तेंका स्टॉल दिले जाल्यार स्टोलार दितात आनी आपलें आपलें इनकम करपाक तेंकां खूब मदत जाता ये ये सॅल्फ ग्रुपाक लागून